मुझे लगता है कि बाक़ी भाषाओं की तुलना में हिन्दी भाषा सबसे अच्छी भाषा है यह हमारी रास्ट्रभाषा है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिन्दी भाषा है और हिन्दी भाषा ऐसी भाषा है जो हर किसी को आसानी से आसानी से इंसान कोई भी हिन्दी भाषा बोल सकता है यह भाषा राष्ट्रभाषा है हिन्दी भाषा बोलना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हिन्दी भाषा सभी को समझ में आती है सभी बोल पाते हैं समझ पाते हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हिन्दी भाषा का यूज़ करना चाहिए हिन्दी भाषा सबसे ज़्यादा अच्छी होती है बाक़ी भाषाओं की तुलना में जैसे और भी भाषाएँ होती हैं मराठी इंग्लिस वग़ैरह तो ये भाषाएँ जो होती है वे हर किसी को नहीं आती हर किसी को ये भाषा समझ में नहीं आती बोलनी नहीं आती है इसलिए हिन्दी भाषा जो है वह सबको वह सब आसानी से बोल सकते हैं हिन्दी भाषा बाक़ी भाषाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है हिन्दी भाषा हर कोई आसानी से बोल सकता है हिन्दी भाषा को हर कोई आसानी से समझ सकता है हिन्दी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है यह यह हमारी राष्ट्रभाषा है हिन्दी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है देश में और सभी इसको आसानी से समझ पाते हैं जो पढ़े लिखे हो या ना हो फिर भी वे हिन्दी भासा बोल सकते हैं हिन्दी भाषा सबसे ज़ादा अच्छी होती है हिन्दी भाषा सभी को बोलना चाहिए ताकि वे सामने वाले को भी समझ में आ सके हिन्दी भाषा सबसे अच्छी भाषा होती है जो हर कोई आसानी से बोल सकता है हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है जो हर कोई समझ सकता है बोल सकता है हिन्दी भाषा को हम आसानी से समझ सकते हैं आसानी से बोल सकते हैं और सामने वाला भी हमारी बात को समझ सकता है इसलिए हमें हिन्दी भाषा ही बोलना चाहिए